हमारे उज्जैन शहर में बहुत सारे तरीके के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं नए नए मंदिरों की स्थापना होती है हाल ही में महाकाल लोक बना है जिसमें बहुत बहुत सारी प्रसिद्ध मूर्तियाँ और बहुत सारी ऋषियों के सप्त ऋषियों के मूर्तियाँ वगैरह स्थापित की गई है यहाँ पर हर साल वार्षिक वार्षिक यह हमारे यहाँ शिवरात्रि का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और इसमें नाग पंचमी और नौ दुर्गों में बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं रामायण और दशहरा मैदान पर बहुत सारे आयोजन होते हैं हर गली में से इधर से अपन की हर हर सोमवार को सावन की सवारी निकाली जाती है उज्जैन एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है यहाँ पर बहुत सारे कई कई तरीकों के आयोजन होते हैं धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमें हर इंसान हर व्यक्ति अपनी तरफ से भागीदारी लेता है यहाँ पर गो गुरुद्वारे से